ایک ہمارے گاؤں میں ایک گیس قبض کے مریض تھے ان کو بہت زیادہ قبض ہوا کرتی تھی ہوا کرتے تھے تو ان اس انہوں نے ہمارے گھر میں ہی سسم پانی کا استعمال کیا اس کے بعد سسم پانی کا ہرا بھرا سبزی جیسے تیل مسالہ سے پرہیز کیا اس کے بعد گھریلو اپچار میں جیسے ہو گیا آپ کو گھر تیل کم کھانا مسالہ کم کھانا یہ اس کے بعد گوست جتنا گرم سامان جو ہوتی ہے وہ سب پرہیز کرنے لگے اس کے بعد قبض دور ہونے لگا دھیرے دھیرے قبض دور ہوتی گئی اس کے بعد وہ پانی کا استعمال زیادہ کرنے لگے پھر اس کے پھر اس کے بعد وہ اپنا اس طرح سے پرہیز کیے سسم پانی کا استعمال کرنا ہوا پرہیز کھانا میں تیل کا یوز کم ہوا مسالہ کم یوز کیے اس کے بعد پانی کا زیادہ استعمال ہوا پھر اس کے بعد اس کا دھیرے دھیرے قبض ٹھیک ہوتا گیا پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کیا تو وہ بولا نہیں میرا قبض ٹھیک ہے میں اس طرح سے یوز کیا پانی زیادہ کا پانی کا استعمال زیادہ کیے سسم پانی پینا ہوتا تھا اور تیل مسالہ جیسے کھانا پینا میں پرہیزی کرنا ہرا سبزی کھانا ہرا کھانا کھانا اس طرح سے کھانا پینا کھائے اس کے بعد اس کی قبض ٹھیک ہو گئی